हा मां ड्रेसियूंं सिबंदी आहियां मुंहिंजी तारीफ़ु एॾी कंदा आहिनि जेके सिबी ॾिया चईंदा आहिनि छा त फिटिंग बीहारी अथई छा त सिबियो अथईं मां पंहिंजी डुहिटनि ॾे बि मोकिलींदी आहियां फिराक मां सिबी करे छा त उन्हनि खे फिटिंग सां एॾियूं वणंदियूं आहिनि एॾी वणंदियूं आहिनि जो वेठो ॾिसु ऐं चवंदियूं आहिनि वरी नानी भई मूं ॾे सिबी मोकिलिजो मूंखे ॾाढी सिलाई वणे थी तव्हां जी ऐं मुंहिंजी छोकिरी बि चवे मम्मी हे सुठे सां सिबियो आहे अञा सुठे सां पोइ ॾाढी तारीफ़ु कंदियूं आहिनि असांखे ॾाढी वणे थी कर त इन करे मां उन्हनि खे सिबी मोकिलींदी रहंदी रहंदी आहियां पंहिंजा बि मां सिबंदी रहंदी आहियां ऐं तंहिंखां सवाइ ॿियों मां स्वेटर वेटर बि हे जीअं भई सुहाए उहा न थींदी आहे उहा बि ठाहींदी रहंदी आहियां उहा बि ॾाढी मना तारीफ़ु कंदियूं आहिनि हिकदमि सां बढ़िया सुठे सां उन्हनि जी बीहंदी आहे फिटिंग भई स्वेटरनि जी बि ड्रेसियुनि जी चूड़ीदार जीअं थींदा उहा पंहिंजा मां थींदा आहिनि जीअं अॼुकल्ह पतलुनि हलंदियूं भाई बुढियूं वॾियूं सॼियूं पाईंदियूं हुयूं पतलुनि उहा त छा त उन्हनि जी फिटिंग बीहंदी इसलिये मां उन्हनि खे एॾे सुठे सां सिबी ॾींदी आहियां हाणे अञा ताईं मां सिबंदी आहियां ड्रेसियूं ॾाढी सुठियूं असली हिकदमि सां फिटिंग बढ़िया बीहंदी अथनि सुठे सां बीहंदी अथनि ॾाढी उन्हनि खे वणंदी आहे फिटिंग पोइ चईंदा आहिनि सिबी ॾे रवनि खे लेस हणां छा त लेस हुननि ते चमकंदी आहे सुठी लेस मेचिंग करे ऐं छा वरी उन्हनि जे मना जीअं पइजामा थींदा आहिनि उन्हनि जे पाचन ते हणां पाचो बि ईअं असली मस्तु चमकंदो अथनि हणी करे सिबी ॾींदी आहिनि सुठे सां ऐं पूरी ड्रेस हीअं लेसियूं वेसियूं लॻाए डिज़ाइनियूं कढां जीअं अॼुकल्ह हलनि थियूं भई फिराकुनि ते हलनि थियूं कोट कालर हलनि थियूं कालर खे बि छा त लेस लॻाइंदियूं आहे एॾी मस्तु लॻंदी आहे उन ते सुठी लॻंदी आहे ॾियणु वेठो ॾिसु ॾाढी सुठी लॻंदी आहे एसी ड्रेसियूं सिबंदी आहियां फिराकू सिबां ऐं पतलुनि सिबां जीअं बुढियूं वॾियूं सॼियूं पाइनि थियूं उहा बि सिबराईंदियूं आहिनि सिबी ॾींदी आहियां चूड़ीदार सिबी ॾियानि ॾाढो कुझु मां सिबंदी आहियां ईअं रुमाल थिया गुरुनि जा उहे सिबी ॾियानि लेसियूं लॻाया असांखे ॾाढो सुठे सां हिकदमि सां सभिनी खे वणंदी आहे छा त तारीफ़ु कंदा आहिनि असली भई अञा सिबी ॾियां अञा सिबी ॾे मुंहिंजी छोकिरी बि चईंदी मम्मी अञा सिबी मोकिलियो मूंखे ड्रेसियूं वणनि थियूं तव्हां जी फिटिंग छा त फिटिंग बीहारींदा आहियो ड्रेस जी वरी फिराकुनि वांगुरु चवंदा आहिनि ईअं डिज़ाइन कढु भला मोबाइलनि में मूंखे मोकलनि हीअं डिज़ाइन कढु हूअ मां अञा ताईं सिबंदी रहंदी आहियां ऐं मोकिलींदी आहियां उन्हनि खे ॾाढी सुठी उन्हनि खे वणंदी आहे छा त तारीफ़ु कंदा आहिनि मुंहिंजी